लंबी बाइकिंग ट्रिप लाइ मां त कॾहिं न वई आहियां पर मुंहिंजा ॿार वेंदा आहिनि उन्हीअ करे उन्हनि खे लाइसंस हैलमेट गॾु पाणी ऐं थोरो घणो खाधे जी छयूं इहो सभु ॾियण ॾियण ज़रूरी आहिनि ऐं उहे ॾींदा आहियूं